हाँ हमने हमारे इस्कूल में पेंटिंग सीखी और इस्कूल में सीखी गई पेंटिंग के बारे में हमको बहुत अनुभव और सांझा हुआ जैसे कि हम चित्र मानते थे किसी महिला का बच्चों का और जैसे महिला सिर पर मटकी रख के लाती थी पानी भर के तो हमको उनसे देख कर पता था चलता था कि कितनी मेहनत करती थी महिलायें और बच्चे इन बच्चियों की तस्वीर चित्र माणते थे वो उनके पीछे बैग बनाकर चित्र माणते थे और वह इस्कूल जाते टाइम की चित्र माणते थे उनसे बहुत हमको अनुभव मिलता था और बहुत ही साझा मिलता था